हमारे बनारस में तो काफ़ी प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें हम लोग दवा लेने जाते हैं तो काफ़ी महँगा दवा देते हैं और वहाँ पर यदि भर्ती कर लेते हैं तो वह बेड का चार्ज कम स कम दो तीन हज़ार रुपया हो जाते है और दवा का रुपया है कम से कम एक लाख रुपए यदि हम दो दिन चार दिन भर्ती हो जाएँगे तो एक लाख रुपए से ज़्यादा होगा और हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सारी सुविधाएँ होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्राइवेट में ना जाएँ सरकारी में ही हम लोगों का काम हो जाए और वहाँ पर बढ़िया से दवा मिले और प्राइवेट में जाते हैं तो डाक्टर ने बोला हाँ इस ई इंजेक्सन लगवा लो तो सही हो जाओगी और हम इंजेक्सन लगवा लिए तो और हमको दिक्कत ही हो जाता है और सरकारी अस्पताल होगा तो हम लोग जाएँगे एक बार नहीं दो बार दो तीन बार जाएँगे तो वहाँ पर दवा ही लेंगे और इंजेक्सन लगाएँगे तो उन लोग का जिम्मेदारी होगा कि हाँ हम इंजेक्सन लगाए हैं तो गलत क्यों हो गया और प्राइवेट अस्पताल हम लोग नहीं जाएँगे सरकारी में सब सुवधाएँ होना चाहिए क्योंकि हम लोग सरकारी इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम लोग सरका प्राइवेट में जा कर दवा लेंगे हम लोग तो काफ़ी गरीब हैं हम लोग कहाँ पाएँगे पैसा दवा के लिए और जब हमारे पास सरकारी अस्पताल रहेगा तो हम लोग फ्री में ही दवा लेंगे एक रुपया का पुर्जी कटवा कर हम लोगों को जो फ्री में दवा मिल रहा है तो हम दो लाख चार लाख क्यों वहाँ पर खर्च करें क्योंकि अगर हम सरकारी में भर्ती हो जाएँगे तो वहाँ पर चार्ज बेड का चार्ज नहीं लगेगा और दवा भी फ्री में होगा सब सुविधाएँ हम लोगों को फ्री में ही मिलेंगी